बात चित्रकारी की आती है तो यदि कोई व्यक्ति बनाता है तो मैं उसे पहले सलाह ये देना चाहती हूँ कि आप वही चित्र बनाओ जो कि आप को बहुत पसंद हो किसी जगह का व्यू देखे हो अगर आप इमैजिन कर के बना रहे हो अगर लेकिन आप कुछ देख के बना रहे हो तो उस चित्र को इतने ग़ौर से देखें फिर अपने चित्र पर उसको बनाऍं और कम से कम रेज़र यूज़ करें कि साफ़ सुथरा चित्र बनाऍं ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर चित्र में कुछ अपनी अपनी जगह से नया करें क्योंकि जो सेम चित्र होता है वो सभी बना सकते हैं लेकिन चित्र में कुछ नया तरीक़े से अपने जगह से इन्वोल्व करना ये सब से बेहतर तरीक़ा होता है तो हमेशा किसी व्यक्ति को जो भी चित्र बनाना होता है वो जब भी बनाए तो उस चित्र को हमेशा साफ़ सुथरा और कुछ अच्छा अपने तरीक़े अपने जगह से कुछ इन्वोल्व करें कि वो चित्र को बेहतर बनाए और चित्र काे यूनीक बनाएं तभी कोई भी देखे तो कहे कि हाँ सच में ये चित्र ज़्यादा अच्छा है